हाँ जी हेलो मैम नमस्ते मैम मैं टूर करने के लिए आप के डिस्टिक समस्तीपुर में आया हूँ आप आप मेरी हेल्प कर सकते हैं जो मैम थोड़ा सा आप अपने डिस्टिक के बारे में बताइए कोई कहाँ कहाँ घूमने की भी जगह कहाँ कहाँ बैटर जगह है और थोड़ा आपके यात्री आए थे हेल्प कर दीजिए मेरी मैम ये मणिपुर मंदिर कहाँ पड़ता है मैम तो रूट वूट बता सकते हैं कैसे आना होगा वहाँ पर अभी तो हम समस्तीपुर में ही है अच्छा मैम ऐसे वैसे आप चार्ज कितना लीजिएगा अपना मैम कुछ कम सम नहीं हो जाएगा मैम ऐसे क्या क्या मिलेगी फेमस चीज़ वहाँ पर घूमने के माध्यम दस हज़ार में आप क्या क्या दीजिएगा अपना अपने तरफ़ से अच्छा मैम आप कहाँ कहाँ घुमाइएगा अच्छा और मैम ऐसे तो पास में दरभंगा भी है दरभंगा में बहुत कुछ जैसे दरभंगा का क़िला हुआ और कुछ हुआ नहीं मैम यह दस हज़ार बहुत बहुत होता है मैं एक मिडिल क्लास फैमली आदमी दस हज़ार देगा कोई और इतना कम जो कितना दस ज दस जगह पर घूमेंगे तो जितना चार्ज वह तो दिखा ही रहा है इसी लिए यह इतना यह एक्स्ट्रा चार्ज करिएगा

मैम ऐसे तो मैम पास में भी पास में ही है थोड़ा एड्जेस्ट कर लीजिए ना मैम जी बिल्कुल दस हज़ा दस हज़ार अमाउंट दे रहे हैं आपको इतना बहुत होता है ना आप समस्तीपुर में तीन चार तीन चार एरिया बतइबे कि यह समस्तीपुर में वह जो केह बा ठीक है मैम कोई बात नहीं आप आइए गाड़ी लेकर हम तैयार हैं समस्तीपुर आइए